जीअं त मूंखे पंहिंजे घरु लाइ चालीह इंच टीवी खपंदी हुई पासे में शो रूम हुयो मां हुते वियसि त दुकानदार खां मां पुछो त टीवियूं कहिड़े कंपनी जूं आहिनि त उन मूंखे एल जी सैमसंग वीडियोकोन ॾेखारई मूंखे सैमसंग जी टीवी वधीक वणी उनजी उनमें मां ऑपशन्स पुछामास त हिनमें कहिड़ा कहिड़ा आहिनि त उन मूंखे ॿुधाईं त साउंड बि सुठो अथव यूट्यूब बि सुठो अथव कलर बि टीवीअ जा सुठा अथव मूंखे उहा सैमसंग जी टीवी ॾाढी वणी मां दुकानदार खां पुछो त दिवाली ऑफ़र में झूनी टीवी वापिसि वठंदा आहियो त चईं हा असां झूनी टीवी वापिसि वठंदा आहियूं मां ॾाढी ख़ुशि थियमि चयो त झूनी टीवी ॾेई मां नईं टीवी घरु लाइ वठा त मूंखे ॾाढो वणियो दुकानदार खे मां चयो दिवाली ऑफ़र आहे त दुकानदार चईं हा दिवाली ऑफ़र अथव मूंखे ॾाढो सुठो लॻो ऐं मूंखे चयो त होम डिलीवरी बि फ्री अथव तव्हांखे घर में पोहचाइ छॾींदासीं ऐं असांजो माण्हूं अची तव्हांखे सभु सम्झाइ वेंदो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं मां चयो मां दुकानदार खे त अॼु असांखे सैमसंग टी ॾाढी वणी त असां ॿियनि खे बि ॿुधाइ सघंदासीं त सैमसंग टीवी ॾाढी सुठी आहे उहे बि तव्हां वटि अचनि ऐं अघि बि वाजिबि अथव तव्हांजो हिन करे असांखे ॾाढो सुठो लॻो ऐं सैमसंग टीवी वठी मां घरु आयमि मुंहिंजा ॿार ख़ुशि थी विया इन करे जय झूलेलाल